جی بالکل ہم اپنی تصاویر شوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں جیسے بہت سارے شوسل پلیٹفارم ہیں انسٹا گرام ہو گیا فیس بک ہو گیا ٹوئیٹر ہو گیا واٹس اپ ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک اور شوسل پلیٹفارم آیا ہے اکسپلگر اس پہ بھی ہم اپنی تصاویر ڈالتے ہیں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے ڈالنے کا بس لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ ہم وہ اپنی تصاویر نکالتے ہیں اور سوشل میڈیا شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں انہیں کو دیکھ کر ہم بھی ایسا کرتے ہیں مجھے تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ میں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر کیوں ڈالتا ہوں